माबा आं दाखालि मा होनो हाथायाव दाबा फिसा गंसे बायदोंमोन आरो ओमफ्राय दा बे दाबाया मोजां आनो मैगं थायगं हानायावबो मोजां आनो मोजां आनो हाजायो दा मोजां आनो सलियो आरो बे दाबाया ओमफ्राय थांनाय फैनाय लांनायावबो मोजां आनो लानायावबो मोजां आनो जोखोबग्रा फोरबो दङ' बेफोरबादि आरो दा बेनो जेरावबो सोलियो आरो दाबा फिसा हिसाबै दा बिखौनो जोङो लायो बेगआव बहाबा थांबा बेरायबाबो बहाबा थांबा बिदि लायो आरोखि सोलियो बिदिनो मोजां आनो दाबा फिसा हिसाबै ओमफ्राय दा जोङो बिखौनो जेरावबो सोलिनाय हिसाबै जेनबा गासिबो मैगं थाइगं बो हायो ओमफ्राय बिदिनो फिसा फिसौ जिनिस फिथाइ सामथाइ हानायफ्रवबो हानाय जायो आरो दा बेफोरबादि नो